बर' रावखौ जों बयबो बिमानि राव महरै फरायनांगौ बेखौ एंगारनो नाङा बुहुमाव बर' रावखौ गेउलांसार जाहोनांगौ आरो आथिखालनि मानसिफ्रा सानो दि खालि इंलिस फरायबाल' इंलिस गोरों जायो दुनिया बेरायनो हायो बे नङा नाथाय बिमा रावजों लोगोसे बर रावजों लोगोसे इंलिसखौबो लाफानानै जों गोबां गिदिर गिदिर फरायनो हायो बेजों लोगोसे रोंगौथि मोननो हायो बांसिनानो सानो दि जों इंलिस फरायबाल' गोरों जायो बेखौ सानो नाथाय बिदि नङा जों बर' रावजों लोगोसे इंलिसखौबो लाफानांगौ अरायबो जों बर' रावखौ एंगारनो नाङा बेनिखायनो जों बर' रावखौ अरायसम लाफाबाय थानांगौ बेखौ बुहुमाव फोजोंसार जाहोनांगौ बांसिनआनो सानो इंराजि फोरोंबाल' लेखा गोरों जायो सानो नाथाय बे नङा

इंलिसखौबो सोलोंलांनो हायो जार फलाव जोंनो जोंनि बिमा राव नङाबा बे बुहुमाव बर'नि सिनायथिया जोबास्रांलांगोन बेनिखायनो जों अरायबो बर' रावखौ फरायथारनांगौ